नमस्ते मुझे लेपटॉप चाहिए थी चाहिए था यह पचास साठ हज़ार के बीच में कौनसी कम्पनी का इस टाइम बढ़िया रहा है पैरासोनिक का बढ़िया पड़ता है बिंडो कितना है उसमें एलेवन तो वह कितने प्राइज तक पड़ सकता है तब भी कितना डिस्काउन्ट कर के छूट मिलकर होगा सबसे अच्छा पैरासोनी का पड़ेगा तो साप लेना अच्छा पड़ेगा की अनलाईन चलिए ठीक है हम साप से ही ले ले रहे हैं अच्छा यह बोल यह पूछ रहा हूँ की वहाँ पर कम्प्यूटर मिल जाएगा पूरा सिस्टम कॉम्प्युटर का उसमें मुझे मानीटर कितने का पड़ेगा टोटल खर्च कितना पड़ जाएगा ठीक है तो कम्प्यूटर लेना अच्छा पड़ेगा की लपटॉप इसमें ठीक

लैपटॉप के साथ कुछ और भी मिलेगा कि मतलब सिर्फ़ खाली लैपटॉप हाँ ठीक है तो हम कल आ रहे हैं लेने के लिए लैपटॉप आप सब चीज़ कब से कब मिलेगा यह चलिए ठीक है नमस्ते